साढ़ै पालतू जानवर होंदे ते साढ़ै कन्नै अटैचमेंट होई दी होंदी उनेंगी कैंह् कि असें उन्दे अलग अलग जानवरें दे असें अपने अलग अलग नांऽ पाए दे होंदे जियां असें मैंह् रक्खी दी मेंही दा अलग नांऽ त्रै मेहियां रक्खी दियां ते त्रौने मेंही दे अलग अलग नांऽ रक्खे दे गवां रक्खी दियां दो तिन्न ते दोन्ने त्रौन्ने दे नांऽ उं'दे अलग अलग रक्खने कैंह् कि जिसलै अस जन्ने ते ओह् कुदै इयां साइड उप्पर जा'रदियां होन जियां समझो कि मेरी इक गौ दा नांऽ ऐ बग्गी ते में गलाया बग्गी बग्गी बग्गी ते बग्गी बापस आई जाना बग्गी मतलब उनेंगी साढ़ै कन्नै अटैचमेंट होई दी कि अस इक बारी उनेंगी अवाज़ मारचै ते ओह् बापस साढ़ी तरफ आंदे उठी ते ते कुत्ता होई गेआ असें कुत्ता दा अलग नांऽ रक्खे दा बिल्ली पाल्ली मिगी बड़ा शौक ऐ जानवर रक्खने दा अपने पालतू जानवर रक्खने दा इक अलग ही अटैचमेंट होंदी ते कन्नै जेह्का दुद्ध होंदा ओह् गवां मेंही दा ओह् अपना बक्खरा ते कन्नै सुख सारी ध्याड़ी डंगर चारो अपने मजे कन्नै ते अपना कुत्ता बी कन्नै कन्नै कुत्तें दा नांऽ पाए दा टॉमी ते मेरा टॉमी बड़ा ही प्यारा मिगी बड़ी अटैचमेंट ऐ ओह्दे कन्नै ते ओह् बी बोह्त प्यार करदा इक बारी अवाज़ मारी ते टॉमी आई जंदा फ्ही अस टॉमी अपने गी बन्नी बी छुड़ने ते गलाया टॉमी आ रुट्टी खा ते टॉमी ने रुट्टी खाई लैनी बिल्ली ऐ मेरियै दा नांऽ बिल्ली मेरी दा नांऽ मैंगरू अगर में मैंगरू करी बोली ते सिरफ बिल्लियै औना नां कि कुत्तै आना अलग अलग नांऽ होंदे ते अलग अलग होंदे इ'यै कि अलग ही फीलिंग होंदी इक ते अटैचमेंट होई गेदी होंदी इक इंसान इंसान कन्नै अटैचमेंट होंदी लेकिन जानवर एह् होंदा कि इक सिर्फ ऐ गल्ल नी करी सकदे हैन ते महसूस ऐ सारा किश करदे समझदे सारा किश जियां इंसान गी फीलिंग होंदी इयां इनेंगी फीलिंग होंदी जानवरें बी बट सिर्फ फर्क इन्ना के होंदा कि एह् गल्ल नी बेचारे करी सकदे न ते अस इंसान गल्ल करी सकने ते समझदे एह् सारी गल्ल न जिस रक्खे दे होन ते उसी पता होंदा उसी एहसास होंदा असेंगी पता लग्गी जंदा कि साढ़ा डंगर इसलै साढ़ै शा केह् केह् तुप्पा दा अगर उनें गी थ्होड़ा उनेंगी घट्ट घाह् घट्ट होए दा होग तां केईं केईं डंगर होंदा अवाज़ मारन लगी पौंदे बां बां करी जौरें जौरें असें पता चली जंदा कि इसी अज्ज घाह् घट्ट होए दा ते इसी असें घाह् देना पौना ते ओह्दा नांऽ लैता तां ओह् इ'यां दिखदा ते इयां लगदा जियां कि पता नी कोई सच्चें ही कोई आदमियें दा नांऽ लेई उड़ेआ ते ओह् बचैरा कोशश ते करदा गल्ल करने दी बट कश कोशिश करी केह् फायदा भगवान ने उसी ऐसा बनाए दा कि जवान नी ऐ असें नांऽ ते उं'दे अलग अलग पाए दे होंदे ते इक इक अलग ही अटैचमेंट होंदी ओह्दी असेंगी ते कुत्तें कन्नै कुत्ता ते इक साढ़ा बफादार जानवर ऐ कुत्ता ते बचैरा बोह्त बफादार जानवर ऐ जित्थें अस जाह्गे जित्थें मेरा कुत्ता ते इन्ना प्यारा जित्थै अ'ऊं जाह्गी ते उन्नै मेरे कन्नै कन्नै कन्नै कन्नै चली पौना असें बसाठियां लेओने गी जाना लकड़ियां जिनें गी बोलदे लकड़ियां लेओने जाना ते बस कुत्तै चलै दा पिच्छें पिच्छें पिच्छें पिच्छें चलै दा बचैरा कन्नै कन्नै कन्नै होई जंदी ओह्दी रोह्ल ते कन्नै हमदर्दी बक्खरी चला दा ओह् साढ़े कन्नै जाना साढ़े कन्नै बापस आई जाना फ्ही ते घर अपने बिल्ली रक्खी दी होऐ ते बिल्ली इन्ना फायदा होंदा कि कन्नै चूहे बी नी होंदे अपने घर चूहे नि ते पता किन्ना परेशान करदे घर कोई इन्ना इन्नियां मैह्गियां चीज़ां लैती दियां होन तां टुक्की छुक्की सारे इन्ने मैंह्गे मैंह्गे कंबल पिछले साल में लैते हे कंबल ते हून मेरे त्रै कंबल ही टुक्कू उड़े चूहें फ्ही हून चार पंज म्हीने होए ते में हून बिल्ली पाल्ली ते मेरी बिल्ली इन्नी प्यारी ऐ मैंगरू नांऽ पाए दा ओह्दा ते बिल्ली गी इन्नी प्यारी ऐ चूहे बी नी अपने घर होंदे

थोह्ड़ा बिल्ला होंदा कि भांडें मूंह् ते पांदे न पर सधारे होन ते घट्ट बी करदे डरदी ऐ अस डरानी अ'ऊं ते फ्ही जंदी उठी बाह्रै गी पर बड़ी ज्यादा अटैचमेंट ऐ ओह्दे कन्नै